जूनागढ़ में गिर जी पहाड़ कुदरत जी महिमा आहे हुते केतिरा वण आहिनि जेके माण्हू कटंदा वेंदा आहिनि पत्ता काठ काठियूं उनजा रांदीका ऐं गुॾियूं ठाहींदा आहिनि वॾनि वॾनि चीटियुनि में नंढा नंढा कारखाना पाणू इलाही आहिनि उते कारखाने में उन कपी करे ईंदा आहिनि रस्तनि वॾा अचानक पहाड़ खे खोटे करे रस्ता वॾा कंदा वंदा आहिनि जो करे पहाड़नि में नुक़सान थो थिए ऐं बरसाति में उनजी मिट्टी हेठि किरंदी वेंदी आहे छोकि एतिरा ई नुक़सान थींदा आहिनि पहाड़ी इलाइक़ो में ए पहाड़नि सां जुड़ियल आहे पाणी जेको झरड़नि में वेंदो आहे उन जमा कयो वेंदो आहे पहाड़ कटण जे करे हिते मौसम में बदिलाइजी वेंदो आहे माण्हू जे जानकारी न हुअण करे उनजी ॻाल्हियूं न खे ध्यानु नथा ॾियनि त सरकार खे पाणी जी हिते जी जेड़ माण्हू खे वॾा पहाड़ पाणी ॼा सम्भाल रखंदा वेंदा आहिनि